पण लिखण सां अॼु जो ज़मानो कलयुगी थी वियो आहे पढ़णु लिखनि जे करे ॿार पंहिंजी संस्कृति खे भुलाए चुका आहिनि हुननि खे पंहिंजे संस्कृति ॾिण वार जे ॼाण जो को न अथनि अॼ जे ॿारनि खे पंहिंजे संस्कृति जी ॼाण पो कोन अथनि माइट बि सिर्फ़ु पढ़ाई त ध्यानु ॾियनि था उन्हनि जो ॿार पंहिंजे संस्कृति खे विसारे छॾियो आहे तंहिंजी उन्हनि खे का बि चिंता कोन्हे सिंधी कथाऊं पलउ सिंधी आरतियूं सिंधी ॾिण वार जी ॼाणु ॿारनि खे बिल्कुल बि कोन आहे पंहिंजी मातृ ॿोलीअ खे बि कोन ॻाल्हाए सघंदा आहिनि कुझु ॿार अगर ॻाल्हाईंदा बि आहिनि त सिंधी अखर त उन्हनि खे ख़बरु आहिनि इहा कोन उन जे विच में उहा हिंदी या अंग्रेजी भाषाऊं जो ज़ोरु रखंदा आहिनि पंहिंजी मातृ ॿोली खे कोन ॻाल्हाए सघनि था छाकाणि अॼुकल्ह अंग्रेजी ॿोलीअ खे वधीक अहिमियत ॾिनी रही आहे पंहिंजी संस्कृति ख़तम थी वई आहे अॼुकल्ह जे ॿार जो लटो कपिड़ो पाइण जो लटो पाइण जो जेको तरीक़ॉ आहे उहा विदेशी थी वियो आहे अॼुकल्ह जा ॿार नंढा नंढा कपड़ा पाए करे पाण खे सम्झंदा आहिनि की असां ई पढ़ियलु लिखियलु आहियूं कुल मिलाए करे ई चवण जो मतिलबु इहो आहे त पढ़ाई लिखाई करण सां ॿार पंहिंजी संस्कृति खे विसारे छॾियो आहे ॿारनि खे एतिरी आज़ादी ॾिनी वेई आहे इहा अॼ जा माइट उननि खे पाण पंहिंजे कबज़े में नथा करे सघनि इहो ई ख़्यालु अगरि ईंदड़ु वक्त में बि रहिंदो त पंहिंजी संस्कृति रिती रवाज वार ॾिण सभु ख़तम नज़र अचनि था